शेतकडी सुंगटां बालचांव सोरपातेल च्योरीश किशमूर मुगा गाठी तांबडे भाजी सोलकोडी पाव पोय समोसा बिबीका आल्बेले दोश दोदल बोलीनीया मंडोला सन्ना पिनाद क्रेब शाकुती शेकशेक आंबटतीक आळसाणे रेशाद रोके रस आममलेट साकुती सुकें कल्दिना